तुसें ई इ'यां लगदा जेह्का पैह्लें ऐजुकेशन सिस्टम हा जां कुड़ियें गी इमपावर जां स्पोर्ट करने दा जेह्का तरीका हा ते उसदे ते अज्ज दे मकाबले च कम्पेअर कीता जा थोह्ड़ा केह् सोचने उस बारे च तुसें गी एह् लगदा कि कोह्की कोह्का जेह्का सिस्टम हा मतलब कि कोह्की चीज जेहकी ऐ मतलब डिफ्रैंस सनाना कि पैह्लें आह्लें च ते हुनें च डिफ्रैंस ऐ जेह्का कुड़ियें गी ओह् कीता जंदा इमपावर जां स्पोर्ट जां उ'नें इक दलासा दित्ता जंदा अग्गें बधने आस्तै पैह्लें ते साढ़ा जमाना जिसलै हा अस जदूं निक्के निक्के हे तदूं ते कुड़ियें ई इन्ना स्पोर्ट ते कोई थ्होंदा निं हा नां गै घरै आह्ले कोई पढ़ने पुढ़ने ई भेजदे हे उं'दा एह् ऐ गै नेईं हा कि कुड़ियें गी कोई पढ़ाइयै आह्ली साइड़ भेजना ते पंदरां सोलां साल दे होंदे हे अस ते साढ़ा मतलब ब्याह् कराई ओड़दे हे ते पढ़ने आह्ली साइड़ कोई नेईं ऐहा हुन ते बड़ियां चेंजां आई दियां न इसलै कुड़ियां अग्गें बधै दियां ते अपने माऊ बव्बै दा नांऽ रोशन करै दियां न अजकल ते कुड़ियां अपने अ पैरें उप्पर खुद अ फाइनैंशियली खुद अ बधै दियां ते स्ट्रांग बी होई दियां न पैह्लें आह्ली गल्ल निं रेह्दी ऐ कि साढे जमानै आह्ली कि जनानियें ई किश समझदे निं ऐहे उ'नें ई छड़ा घरै दे कम्म लांदे हे ते होर उ'नें ई कक्ख नेईं ही समझदे छड़ा जागतें ई गै पढ़ाना ते उ'नें ई गै नौकरियां लोआनियां उं'दा गै सारा किश करना कुड़ियें ई निं हे समझदे साढे़ शा पिच्छें साढ़े शा बी पिच्छें जाओ तां ओह् तैह्लूं ते कुड़ियें ई अद्धे लोक एह् करदे हे कि कुड़ियें ई जिसलै ओह् जनम लैंदियां हियां ता उ'नें ई दब्बी ओड़दे हे पर उसदे शा बाद एह् जमाना बंद होई गेआ साढ़े जमानै ऐसा नेईं हे करदे पर साढ़े जमानै एह् हा कि बराबर नेईं हे समझदे जागतें ई जैदा समझदे हे कुड़ियें ई पर अजकल जेह्का ऐ नां कुड़ियें ई ते जागतें ई बराबर गै समझदे सारे ते हुन ते बिल्कुल कुड़ियें ई ते जागतें ई इक बराबर मानता दित्ती जंदी ऐ साढ़े समाज बिच